हँ हँ

आब रोड आर तऽ बनि गेलै हन बढ़िआँ विकास होलइ हने बिजली बिल आर सब चीज तऽ आबिते हए होइ हए काम तऽ चलतै आदमियेके विकास बढ़बे करै हइ जे चीजके सुविधा नहि रहै उ सब चीज सुविधा हो गेलै हन रोड गल्ली गल्लीमे बनि गेलै हेँ मैन रोड बैन गेलै हेँ आ हँ नलजल के नै रहै ब्यवस्था ओहो हो गेलन बिजलीओ के ब्यवस्था हो गेलइ हँ ईसब तऽ धीरे धीरे होइतेै ने जे आगे मुँहे विकास बढ़तै ने जेतै समस्तीओपुरमे बैने गेलै हन आब अपना बिहारोमे समस्तीपुर जिलामे बनतै बनल हइ आओरो आओर जे अधुरा हइ से तऽ आगे बनबे ने करतै

वएह रोडो मैन रोड रहै सेहो बैने गेलै हन अङ्गनो घरमे गल्ली गल्लीमे रोड बैने गेलै हन नलजल होइए गेलै बिजलीओ धीरे धीरे सब घरमे लाइगे गेलऽ अइसे आगे तऽ आओर विकास होबे ने करतै आँय हँ हँ पैनोके व्यवस्था होइए गेल रोडोके व्यवस्था तऽ होइए गेल आब कोन बहुत बच्चल हए तऽ उ तऽ आगे मुँहे बढ़बे ने करतै हूँ जे बच्चल हइ से आगे मुँहे तऽ विकास होबे करतै बिजलीयो बिल लागिये गेल बिजलीओ सब घरमे लागिये गेल धीरे धीरे सब चीज नहि होतइ हँ अच्छे ठीक छै राखू